بیتے برسوں میں کاشتکاری ایک بہت محنت کش کام ہُوا کرتا تھا جیسے بیل سے ہل جوتنا پھر اُس کو گھاس بیننا اور تمام طرح کی محنت مشقت والے کام ہُوا کرتے تھے اِس کے بر عکس اب کسانی بہت آسان ہو گیا ہے ٹریکٹر سے جوتنا مشین سے بوئی مشین سے کٹائی حتیٰ کہ سارے کام اب مشینری ہو گیا فصل بھی بہت اچھی ہونے لگی ہے طرح طرح کے کھاد کی وجہ سے اُس کو بیچنا منڈی تک پہنچانا سب آسان ہو گیا ہے اِس کے باوجود مہنگائی بڑھتی ہی چلی جا رہی